म्हाका खास करून जीं मोगी झाडां तीं वाडोवपाक आव वाडोवपाक आवडटा माड माडी काज पणस अशीं जीं झाडां व्हड जाता आंबो हीं झाडां वाडोवपाक आवडटालीं फुलांच्या झाडां भितर गुलाब दस अनंत रोजां शेवतीं मोगरीं जायी आबोलेचीं अशीं आनी हेर फुलांचीं झाडां लावपाक म्हाका आवडटा घरा मुखार फुलांचीं झाडां उरप हें बरें घर बरें फुलांचे सुगंदान परमळीत उरता देखून म्हाका फुलांची झाडां आवडटात तशेंच म्हाका मळांचेर झाडां लावपाक जावं वाडोवपाक आवडटा पूड आमकां फळ आमकां खावपाक मेळटा आंबे पणस चिकू पेर हीं झाडां खास कोरून हांव रोयता आनी हीं झाडां आमकां फळां दितात ह्या खंयच्याय झाडांचें फळ आयल्यार आमचें पोट भरता तशेंच आमी घरा कडेन भाजी रोयतात ती रोवपाक आमकां आवडटा आपूण जेन्ना भाजी रोवन ती व्हड जाली उपरांत खाता तेन्ना आमकां बरें दिसता आपणें रोयल्ली भाजी जी आसा व्हड जाली हें म्हाका आवडटा तशेंच आमी जेन्ना घरा कडेन झाडां रोयतात तेन्ना आमी म्हुणटात फळांचें झाडां झाड आसल्यार बेगीन लागल्यार पुरो फुलांचें झाड आसल्यार बेगीन फुल्ल्यार पुरो अशें आमी झाडां लायतात तेन्ना म्हुणटात म्हाका हीं अशीं प्रकाराचीं वेगवेगळी झाडां लावपाक रोवपाक आवडटा कित्याक म्हळ्ळ्यार आमी झाडां लावपाक जाय झाड आमकां खूब कितें दितात फळां भाजी फुळां म्हुणून हांव हीं अशीं वेगवेगळी झाडां लायतात